जि'यां के तुस सारे जानदे ओ अज्ज कल बच्चे जेह्ड़ा बी टी बी उप्पर दिखदे आखदे असें इ'यै चीज लैनी भामें ओह् उं'दे कम्म आवै भामें नेईं आवै ते इ'यै नेहा इक वाक्या मेरे कन्नै बी होआ में दिक्खेआ इक दिन अ'ऊं बैठी दी ही में दिक्खेआ टी बी उप्पर इक बड़ी गै शैल मश्हूरी दस्सा दे हे इक शैम्पू दे बारे बिच ओह्दे बिच दस्सा दे कि कि'यां इस शैम्पू कन्नै काले लम्मे ते घने बाल होंदे में सोचेआ कि इन्ना शैल शैम्पू ओह्दे बिच मेरी इक बड़ी गै मनपसंदी अभिनेत्री ही जेह्की उस शैम्पू दे बारे च सना दी ही में सोचेआ शायद इसी शैम्पू कन्नै लाने नै बाल सारे दे लम्बे होंदे होने में बी ओह् शैम्पू मंगाई ओड़ेआ फ्ही जेल्लै लाया ते मड़ेओ में लाया शैम्पू दो त्रैऽ बारी लाया बी दो त्रै बारी लाने नै मेरे सारे बाल जेह्के बाल हे इन्ने झड़न लगी पे इन्ने जादा बाल झड़न लगी पे किरन लगी पे मेरी मम्मी उं'दे कोला बक्खरी मिगी फटकार पेई उ'नें आखेआ की एह् केह् मगाऊड़ेआ इक ते इन्ना मैंह्गा उप्पर सारे बाल तेरे निकलन लगी पे ते उ'नें आखेआ की अज्ज शा कोई बी तोह् आनलाइन जां टी बी उप्पर दिक्खियै कोई बी शैम्पू निं मंगायां कि के एह् कुसै दी स्किन उप्पर शैल लगदा कुसै दी स्किन उप्पर खराब लगदा ते में चाह्नी आं की तुसें आपूं दिक्खियै शैल करनी चाहिदी जि'यां तुस आमले लाओ किश होर बी लाई सकदे तुस जेह्दे नै बालें दी ग्रोथ होई सकदी अज्ज कल तेल गै लाई सकदे अलग अलग तरह् दे तेल आवा दे तुस लाई सकदे नारियल दा तेल बड़ा गै शैल होंदा बालें आस्तै ओह् बी लाई सकदे ओ ते अ'उं चाह्नी आं कि तुस शैल प्रोडक्ट लाओ धन्यवाद